تیراکی جہاں تک تیراکی کا معاملہ ہے پیشہ ورانہ تیراکی اور روایتی تیراکی ان دونوں میں ایک چیز تو بالکل کامن ہے کہ تیرنا ہے انسان کو ہی ہے اور وہ پانی کے اوپر تیرنا ہے لیکن پیشہ ورانہ تیراکی میں انسان کو کچھ قوانین ہیں جس کی پاسداری کرنی پڑتی ہے اور روایتی تیراکی انسان کسی بھی طریقے سے تیر سکتا ہے اس میں زیادہ انسان کو اس چیز کا دھیان نہیں دینا کہ میں نے ایسا تو نہیں کوئی فالس کر دیا یا کسی غلط طریقے سے میں تیر گیا بس اس کو تو صرف مستی اور تفریح کے لیے روایتی تیراکی وہ کرتا ہے جبکہ جسمانی ورزش دونوں میں ہے جو انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے انسان کو جسمانی ورزش حاصل ہوتی ہے اور جتنی دنیا میں ایکسرسائز ہیں اس میں تیراکی سب سے بڑی ایکسرسائز ہے اور مجھے خاص طور سے سمندر میں تیرنے کے مقابلے میں سوئمنگ پول میں تیرنے میں زیادہ اس لیے مزہ آتا ہے سمندر کے اندر ایک تو نمکین پانی ہے دوسرے سمندر کی لہریں انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا